बिज़नेस करने के लिए बड़ा सा व्यवस्था जैसे रुपया चाहिए बहुत सारी पूँजी लगता है बिज़नेस करने में माइंड भी लगता है ज़्यादा आदमी को पढ़ना चाहिए बहुत सारी व्यवस्था है जैसे बिजनेस में ज़्यादा पूँजी होने के कारण लोग करते हैं नहीं तो पूँजी नहीं होता है तो क्या करेंगे लोग बिज़नेस में ज़्यादा पूँजी लगता है बिज़नेस करने में माइंड भी लगता है वो और क्या होता है ज़मीन भी चाहिए आदमी को धंधा करने के लिए बिज़नेस को जैसे बोलते हैं बिज़नेस करने में बहुत सारी बात हैं जैसे पढ़ा हुआ व्यक्ति को बिज़नेस करना चाहिए तो वह ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं होता है व्यवहार और विचार में भी अच्छा होना चाहिए जो धंधा में कभी कुछ होना नहीं चाहिए व्यवस्था भी बढ़िया करना चाहिए जो धंधा में कभी बिज़नेस करना चाहिए आदमी को बिज़नेस में घटाने लगता है पूँजी बहुत बड़ा लगता है लगता है बिज़नेस में पूँजी बहुत ज़्यादा और पूँजी नहीं होता है तो आदमी इसी कारण बिज़नेस नहीं कर पाते हैं जिसको पूँजी होता है वो बड़े से बड़े बिज़नेसमैन हो जाते हैं बड़ा से बड़ा बिल्डर और बड़ा से बड़ा बिज़नेसमैन जैसे मैं अभी देखिए यहीं पे सिमरिया में पुल बन रहा है शिमला जी का वो भी बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है बहुत सारी बिज़नेस में टाटा अंबानी जैसे बहुत सारी टाटा अंबानी और बहुत सारे लोग बिज़नेस में आगे गए हैं तो लोग बिज़नेस बिज़नेस के करने के लिए उत्साह होते हैं जो पैसा रहेगा तो हम भी बिज़नेस करके अंबानी जैसा बन सकते हैं और बहुत सारा लोग सोता है जो बिज़नेस में पैसा रहता तो हम भी अभी अंबानी मुकेश अंबानी बन के बैठे रहते हैं हर आदमी सोचता है जो हम एक ही बार करोड़पति बन जाए मगर आदमी के पास पैसा नहीं होने के करण आदमी को झुकना पड़ता है बिज़नेस करने के लिए पहले खुद को कमाना पड़ता है आदमी को तब पूँजी जमा होता है तो लोग बिज़नेस करते हैं और जैसे होता है तो लोग बहुत सारे लोग ज़मीन भी बेचकर बिज़नेस करने में लगा देते हैं चाहे हमको नफा हो या ना हो हम बिज़नेस करने में हम एक कर देंगे तब पर भी ज़मीन भेज दो या कुछ हो जाए हमको बिज़नेस करना है तो करना है डेढ़ दो लाख लाख रुपया चाहिए बड़ा पूँजी होगा तो बड़ा बिज़नेस होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा बेहतर होगा बिज़नेस करने में आगे जाना चाहिए आदमी को बेहतर से बेहतर सबसे अधिक बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए आदमी को एक से एक बिज़नेस है बहुत सारे बिज़नेस करना चाहिए आदमी को धंधा में पीछे नहीं हटना चाहिए आदमी को चाहे कोई भी धंधा